وعلیکم السّلام آپ کون جی عبداللہ بیٹا اچھا آپ سرسید سرسید ماڈل پبلک اسکول میں اسٹوڈینٹ ہیں جی

اچھا بیٹا یہ پہلی چیز تو آپ نے جو یہ ارادہ کیا ہے وہاں پڑھنے میں بہت اچھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا شہر کا تبادلہ ہو رہا ہے لیکن آپ پھر بھی پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں بہت اچھا لگا سُن کے اور باقی آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کا وہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا اِس کے لیے ایک پروسیجر ہے تو آپ کو اُس پروسیجر پہلے پورا کرنا ہوگا تو ہاں آپ کو یہ ٹرانسفر سرٹیفکیٹ مل جائے گا پروسیجر یہ ہے کہ دیکھو آپ کو نا ہمارے اسکول سے ایک فام ملے گا اپلیکیشن جس کو آپ کو فل فل فلفل کرنا ہے اور اُس میں آپ کو آئیڈنٹیٹی لگانی ہے اپنی ایک ایڈنٹیٹی آدھار کارڈ لگا سکتے ہیں آپ اپنا اپنے فادر کا ایک آئی ڈی لگا دیجیے اور اُس میں ایک اپلیکیشن لگانی پڑے گی آپ کو اور پھر اُس میں آپ کے فادر کی سگنیچر چاہیے جس کے بعد ہم آپ کو آپ کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ دے دیں گے یہ آپ کو دو سے تین دِن کے اندر مل جائے گا اچھا آپ کو کل ہی چاہیے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آپ کو کل ہی سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے اگر آپ اپنے فادر کو لیں آئیں اپنے ساتھ کیونکہ ہمیں اُن کے سگنیچر چاہیے ہوں گے تو آپ اپنے فادر کو لے آئیں اور ودن ون آر ٹو آورس ہم آپ کو آپ کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ دے دیں گے جی جی جی آپ کو آپ کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ مل جائے گا آپ کے ہاتھ میں شُکریہ